ہلو سر کیا میری بات اولا ٹیکسی ڈرائیور سے ہو رہی ہے سر ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک اولا کیب بک کی تھی جس میں میری لوکیشن کھورا غازی آباد چالیس فوٹا تھی اور مجھے میرٹھ جانا تھا کسی کام کے سلسلے میں لیکن کسی مجبوری کے تحت مجھے اپنی لوکیشن تبدیل کرنا پڑ رہی ہے تو سر فی الحال میری لوکیشن اندرپورم بیکانیر ہوٹل کے سامنے ہے سر میں یہیں پر کھڑا ہوں آپ آجائیے فلائی اوور کے نیچے سے یو ٹرن لے کر آ سکتے ہیں سر کتنی دیر میں آپ پہنچ جائیں گے کیونکہ سر آپ کو آنے میں کتنا ٹائم لگ سکتا ہے سر میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں بیس منٹ لگیں گے آپ کو آنے میں اوکے سر آپ آئیے اور میں فلائی اوور کے نیچے آپ کا انتظار کر رہا ہوں اور لوکیشن اپنی تندیل کرنے کے لیے آپ سے معذرت خواہ ہوں تھینکس